جی ہاں میں نے بک کلبس اور ریڈنگ گروپس میں حصہ لیا ہے اور انہوں نے میرے پڑھنے کے تجربے پر کئی طریقوں سے مثبت اثر ڈالا ہے یہاں کچھ اہم پہلو ہیں جن سے یہ تجربہ بہتر ہوا متنوع کتابیں پڑھنے کا موقع بک کلبس اور ریڈنگ گروپس میں مختلف لوگوں کے دلچسپیوں کی وجہ سے مختلف موضوعات اور اصناف کی کتابیں پڑھنے کا موقع ملا اس سے میرے پڑھنے کی ذوق میں تنوع آیا اور میں نے ایسی کتابیں بھی پڑھی جو شاید میں خود کبھی نہ پڑھتا مختلف نقظۂِ نظر نظر سے سیکھنا گروپ کے ممبران کے ساتھ کتابوں پر بحث و مباحثہ کرنے سے مختلف نقظۂِ نظر اور خیالات سامنے آئے یہ مباحثے کتاب کتابوں کو بہتر طور پر سمجھنے اور مختلف زاویوں سے دیکھنے میں مددگار ثابت ہوئے مجموعی طور پر بک کلبس اور ریڈنگ گروپس نے میرے پڑھنے کے تجربے کو مزید دلچسپ متنوع اور فائدہ مند دیا ہے